एकटा सभ्य आ विकसित समाजके लेल एकटा नीक सन पुस्तकालयके होयब नितान्त आवश्यक छै जेकि पहिले रहबो करय सर समाजमे सभ जगह पुस्तकालय जे छै उपलब्ध रहय लोक अपन काज धन्धा कएकऽ सँझुका समयमे जाइत रहथि ओहिठमा विभिन्न तरहके पुस्तक पोथी सब पढ़ैत रहथि लेकिन अखन वर्तमान समयमे जे ई सोशल मिडियाके बाढ़ि आबि गेलै हँ तऽ लोककेँ हाथमे मोबाइल चलि गेलय हँ तऽ पुस्तकक तरफसँ कनिटा लोककेँ जे छै से विरक्ति भेलय विरक्ति नहि कनि ध्यान कम दै छै आ लेकिन आवश्यक अछि जे पुस्तकालय सभ जगह होना चाही हमरो सभक गाममे हमसभ बहुत पहिले प्रयास केलूँ रहुँ पुस्तकालयके मनमेए रहय पहिले भी अखनोए जे एकटा बढ़िआँ पुस्तकालय होइ जाहिमे कि विभिन्न तरहक सभ विषय पर आधारित विभिन्न तरहक पुस्तकसभ उपलब्ध होइ जकरा कि पढ़िके लोक ज्ञान हासिल करै लेकिन पुस्तक जे छै से पुस्तकालयके अभाव छै प्रयास लोक हमहुँ सभ कए रहल छी जे पुस्तकालय जे भेटय सपना जे एहिबेर छै कि पुस्तकालय बनय हमरा गाममे होय हमरा शहरमे होय हमरा सभक बीचमे पुस्तकालय उपलब्ध हुए तऽ एहिसँ बढ़िआँ बात आओर किछु नहि भै सकैए